میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہندوستانی تعلیم کا نظام بہت نمایاں انتظام ہیں اس کے درپیش جو چند اہم چیلنجز ہمارے سامنے آئے ہیں اس کے بھی اس کو بھی میں آپ کو اس کے سامنے رکھوں گا ہندوستانی تعلیم کا نظام جو ہے بہت پرانا بھی ہے مغلوں کے ٹائم سے کیا کہتے پہلے پتھروں پر کیا کہتے پڑھائی ہوتی تھی پھر کیا کہتے ہیں اس کے بعد اردو پہ فوکس ہونے لگا فارسی اور عربی ان کے پہ زیادہ ہندوستانی تعلیم کا نظام اسی پر چلتا تھا اور میں آپ کو بتاؤں ہندوستان کے اندر بہت قدیمی ادارے ایسے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہے وہاں تعلیم کا نظام بہت اہم نظام ہے وہاں پر لوگ بہت اچھی طرح سے تعلیم حاصل کرتے ہیں کچھ بچے باہر کے بھی ہیں اور ہاسٹل بنے ہوئے ہیں لڑکیوں کے لیے ہیں لڑکوں کے لیے ہیں بہت اچھا نظام ہے تعلیم کا ہندوستانی تعلیم کے لحاظ سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دلی کے اندر واقع جامعہ ملیہ اسلامیہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی ڈہلی یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور کچھ کیا کہتے ہیں مسلم ادارے ایسے ہیں جیسے دارالعلوم دیوبند لکھنؤ میں ہیں ندوۃ العلما تو یہاں یہ ہندوستان کی تعلیم کا نظام یہاں اتنا نمایاں انتظام ہے کہ میں آپ کو میں بتا نہیں سکتا یہاں پر ہزاروں بچے کیا کہتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی یہاں ہر طرح سے بہت سارے کورسز کیا کہتے ہیں بچوں کے لیے کیا کہتے ہیں جو بچے اندر پڑھ بھی رہے ہیں اور اپنی تعلیم کو ایک نمایا کردار ادا کر رہے ہیں اس کے درپیش کچھ چند اہم چیلنجز وہ ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کچھ سب سے بڑا چیلنجز یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے فیس جو ہوتی ہے وہ افورڈ نہیں ہو پاتی فیس زیادہ ہوتی ہے تو بچے بچے فیس افورڈ نہیں کر پاتے فائنینشیل پرابلم زیادہ ہوتی ہیں بچوں کے لیے تو یہ چیلنجز سب سے اہم چیلنجز ہوتا ہے کچھ کورسز ایسے ہوتے ہیں جس میں بچہ جانا تو چاہتا ہے لیکن فیس کی وجہ سے نہیں جا پاتا اس کے پاس فائنینشیل پرابلم اتی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں کیا کہتے داخلہ نہیں لے سکتا اس کی پڑھائی نہیں کر سکتا اس کے اندر داخلہ لینے کے بعد اپنا ایک اس میں پڑھائی نہیں کر سکتا اور اپنا کیریئر نہیں بنا سکتا اس کے اندر ٹھیک ہے اور ایس ایس سی اور ایجوکیشن کی تعلیم کے لحاظ سے بہت اچھا ایک نمایا کورس ہے جس میں جس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں ایڈمیشن لے کر اس کی تیاری کرنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ کے اندر ہم جاب بھی پا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر چیلنجز یہ ہوتا ہے اس کا پیپر تھوڑا ٹف ہوتا ہے اور اس کا نظام جو ہے بہت اچھا نظام ہے ڈی ایس ایس بی ہے ہمارے یہاں دلی دلی گورنمنٹ کی طرف سے وہ بھی کیا کہتے ہیں دلی گورنمنٹ کے لیے اپنے پیپر کیا کہتے ہیں شائع کرتی ہے پیپر آپ کو کراتی ہے اور جس سے کیا کہتے ہیں بچوں کے اندر دلچسپی پیدا ہوتی ہے گورنمنٹ جاب پانا آسان ہوتا ہے بس اس سے کیا ہے کیا کہتے ہیں کچھ انسٹیٹیوٹ وغیرہ ایسے ہیں جو اس کی تیاری بھی کراتے ہیں کچھ کوچنگ سینٹر ایسے ہیں کچھ این جی اوز وغیرہ ایسے ہیں جو فری کوچنگ اس کی کرا بھی رہی ہے دلی کے اندر بہت سارے کوچنگ سینٹر ایسے ہیں بہت سارے جیسے زکات فاؤنڈیشن ہے جو آئی اے ایس کیا کہتے ہیں کوچنگ کراتا ہے رہبر فاؤنڈیشن ہے جو ایس ایس سی کی کوچنگ کرا رہا ہے اور کیا کہتے ہیں فری تعلیم اس کو فری تعلیم دے رہا ہے اور ریختہ جو اردو کو بہت سپوٹ کر رہا ہے فارسی وہ ہر لینگویج میں وہ کام کر رہا ہے اور گجراتی سندھی اور راجستھانی ہر طرح سے کیا کہتے ہیں ہندوستانی تعلیم کو آگے بڑھایا جا رہا ہے ہندوستانی کلچر کو آگے بڑھایا جا رہا ہے میں بس چیلنجز جو ہمارے سامنے تھے بس ذرا سا یہ رہتا ہے جو بچے فیس افوڈ نہیں کر پاتے کچھ این جی اوز ہم چاہتے ہیں آگے آئیں کچھ تنظیم آگے آئیں جو کیا کہتے ہیں ان کے تعلیمی نظام کو بہتر کر سکیں ان کے لیے ضرورتیں کیا کہتے ہیں ان کی سامنے جو پیش آ رہی ہیں کیا کہتے ہیں ان کو آسانیاں کر سکیں